हमारे क्षेत्र में बहुत से पारम्परिक खेल होते हैं जैसे छीमा छिमाई खो खो कंचे छुपा छुपाई पिट्टू गिल्ली डंडा ऐसे ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं जिनको हम खेलते हैं और इनको खेलने में बहुत ही आनंद आता है और अपनी शारीरिक स्थिति भी अच्छी रहती है जैसे छुपा छुपाई खेलते हैं इसमें बहुत सारे खेल सकते हैं एक आदमी इन सभी आदमियों को छीता है और सभी आदमी इधर उधर दौड़ लगाते हैं वह एक आदमी को अपने आप को कोई भी छूने नहीं देता है अगर उस आदमी ने किसी भी आदमी को छू लिया तो उसकी जगह वो हो जाएगा और फिर इधर उधर दोड़ लगाते हैं ऐसे कई सारे खेलें जैसे पिट्टू है पीट्ठू में एक टेनिस की बोल होती है और सात छोटे पत्थर होते हैं बोल से इन पत्थरों को गिराते हैं फिर जमाते हैं इन सारे खेलों को खेल कर हम अपनी शारीरिक स्थिति भी अच्छी कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे पारम्परिक खेल होते हैं अंतराक्क्ष भी होती हैं बहुत अच्छे खेल होते हैं